आङो बे दोनखुमानाय मस्ला मस्लिखौ ना संबा बेदर संबा बेखौनो आङो गोथाव संनानै गोथाव खालामनानै जायो आं बे मस्ला मस्लिजोंनो गोथाव होनानै संनानै जायो आं बेखौनो गोथाव खालामनानै मस्ला मस्लिजोंनो बे दोन्नाय मस्ला मस्लि बेखौनो मोजां आं संनानै बेजोंनो गोथाव खालामनानै जायो बे मस्ला मस्लिजोंनो ना आरो बेदराव होनानै संना जायो